हॅलो हां फोन खंय लागला खानावळींक हय म्हाका जेवणाची ऑर्डर करपाक आशिल्ली म्हणून हांयेन फोन केल्लो म्हज्या फ्रेंडाच्या भुरग्याची बड्डे आसली म्हणून म्हाका ती जेवण जाय आशिल्ली हय म्हाका जवळ जवळ म्हाका सगळीं म्हळ्यार पायशीं जेवणां जाय आशिल्ली हय नोनव्हॅज अडेचशीं आनी व्हॅज म्हाका अडेचशीं जाय आशिल्लीं हय आनी तुमची एक जेवणाच्या प्लेटिची ऑर्डर रेट कितली आसतली हय आं आनी तेजेवयल्यान म्हाका सोफ्टड्रींकय जाय पिवपाक हय टोटल तुमगेलें सगळे करून एक प्लेटीचे कितले रेट आसतली ती म्हाका मातशी कळपाक जाय आशिल्ली हय आं इतली आसा न्ही आं मागीर म्हाका तें हांव तुका ऍड्रेस दिता हय तो म्हाजो फ्रेंड पावपाना म्हणून हांव ही ऑर्डर तुकां दिता कित्याक हय तें तो पावपाचो ना हय म्हणून हांव सांगता तुका ऍड्रेस हय प्रकाश वेळीप हय आनी बारशें तें म्हाका फाल्यां जाय ऑर्डर हय हय फाल्यां म्हाका सात वरांचेर बीन मेयळ्यार जाता हय सांजेर हय हय